میں نے حال ہی میں ایک نیا اسمارٹ واچ آن لائن آڈر کیا ہے آڈر تو ہو گیا ہے لیکن خریداری مکمل ہونے سے پہلے میں یہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں کہ میری واچ کی ڈیلیوری کب تک ہوگی میری بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ میں آڈر کی تخمینہ شدہ ڈیلیوری تاریخ معلوم کر سکوں میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ جو تاریخ ویب سائٹ پر دی گئی ہے کیا وہ درست اور حتمی ہے یا میں اس کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ جب ہم کوئی قیمتی چیز خریدتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہمارے پاس پہنچ جائے خاص طور پر جب کوئی تحفہ دینا ہو یا کسی خاص موقع کے لیے ہو تو ڈلیوری کی تاریخ بہت اہم ہو جاتی ہے اس لیے میں یہ صاف صاف پوچھ رہی ہوں کہ جو تاریخ دکھائی جا رہی ہے وہ میرے اندازے اور امید کے مطابق ہے یا نہیں اگر وہ تاریخ کنفرم ہو گئی تو میں مطمئن ہو جاؤں گی اور انتظار شروع کر دوں گی لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے یا ڈلیوری میں تاخیر ہو سکتی ہے تو میں چاہوں گی کہ مجھے ابھی سے بتا دیا جائے تاکہ میں اپنے پلانس اسی حساب سے طے کر سکوں